आंथ' जिबनाव आंनि बे जिबनाव थांनानै थासारियाव आङो गोबाङैनो बिराद माबा जादों आरोखि जेंनाफोर जाबोदों आरो आथिंबो बायदों आथिं बायखांबाय आथिं बायनानै बुहुद थिन बोसोर थिन बोसोर जाजासे आङो बिसनायाव गोग्लैनानै थादों हामाखै बिरादनो मुलि अजा डक्टर हमनांदों आं ओमफ्राय आरो बिदिनो आरो मोनसे आरो जाबावदों आंहा मोनसे जिबनाव मोनसे सिलिमाला बादि मोनसे देवखा खर' अरजानानैबो बुहुद आथिंआ बुख्रांजोबदों थैहां थैहां जादों बिदि जिबनाव बिराद खस्त' मोनबोदों आरोखि आङो बिरादनो बिराद जेंना खस्त' मोनबोदों दासिम जेनेबा आङो बिदि

आङो दा हामनाया डक्टर जों माखासे खालामबाय आरो अजाजों मुलि माबाबाय फार्स्त आव डक्टर नाव थांबाय डक्टर निफ्राय आरो बिराद गोबाव आङो अजाजों आथिंखौ एक्खे मुलिजों नाबाय नानानै बिराद बुहुद दै गुदुंजों हमबाय मुलि फुनबाय आरो सामफ्रामबो बिजि आरि थुनानैसो लासै लासै आङो आंनि जिबनाव बेखौ आं दा थांनानै दङ आरो दासिम